हलो क्रिशना टूर्स एंड ट्रेवल्स था ॻाल्हायो हा मूंखे न हिकु गाॾी बुक कराइणी आहे वॾी कराइणी आहे गाॾी सत सीटर जे हिसाब सां असां हे माब्लेश्वर घुमण वञिणो आहे टे ॾीहनि जे लाइ गाॾी तवहांजी अवेलेबिल हुजे त ॿुधायो आंं सत सीटर जीअं उनमे आराम सां वेही सघऊं ॿ वॾा आहिनि चार वॾा आहिनि टे नंढा आहिनि उन हिसाब सां गाॾी असांखे बुक कराइणी आहे ऐं सहुलियत वारी ॾिजो ऐं असांखे गाॾी सोरहीं सतरहीं अरड़हीं इअं बुक करिणी आहे ऐं तव्हां सॼो पैकेज तव्हांजो ख़र्चु सभु हिकु ॿुधायो भाई घणो ख़र्चु लॻंदो घणा ड्राइवर जो खाधो असांखे ॾियणो आहे की न तव्हां उनमें ई उन खे ॾींदव ॿियो वरी गाॾी खे ऐतिरो भाई असां खे कीअं उते घुम इहो हितां पिकअप अरली मोर चल सुबुह सवेल निकिरणो आहे त उन हिसाब सां असां खे ड्राइवर ॾिजो ऐं ड्राइवर सुठो ॾिजो भाई कीअं असांखे सुठे नमूने वठी हले सहुलियत नमूने वठी हले उन जी ड्राइविंग सुठी हुजे ड्राइवर करण जो जंहिंखे नोलेज हुजे एक्स्पीरिअंस सुठो हुजे त उहो ॿुधाइजो हमेशा असां तव्हां खां ई बुक कराईंदा आहियूं त जीअं तव्हांखे सवलो लॻे उहा गाॾी ॾिजो जय झूलेलाल